बिहारमे रहत रहय पहिले सिनेमा हॉलसभ बन्द भए गेलै ओकर बाद जाय कऽ नौकरियो नहिए मिलै छै ककरो एनाही लोक जे छै पढ़ि लिखि कऽ एना ही बोकैत रहै छै की तऽ इसभपर किछु सुनबाहिए नहि किछो लै छै ओकर बाद जाय कऽ जे आब तऽ अइसन ने नेटके जमाना आबि गेलै लोक आब टी वी देखै छै तऽ एक लेखे इहो बढ़िएँ भेलै टीभीयो अर चललै तऽ तऽ ओकर बाद जाय कऽ लेकिन अभी जे छै नौकरी चाकरी नहि मिलै छै पढ़ि लिखि कऽ लोक बाहर जाइ छै खटय लए आब पढ़िओ लिखि कऽ लोक की करतै एँ कोइ फाइदा वाली बाते नहि छै पढ़ला लिखलासँ एँ इएह बात छै तनि पढ़लासँ बस अपना पास ज्ञान रहतै लेकिन नौकरी चाकरी थोड़े मिलयवला छै ककरो आब अइसन स्थिति खराब भए गेलै बिहारके की करल जाय आब केनाहू बाहर जाय कऽ कमबै छै लोक खाइ पियै छियै रहै छियै की करियै तब तब